हमारे दादी दादा और मम्मी पापा कृषि का काम करते थे हम भी कृषि का काम कर रहे हैं हम बच्चे हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं अब वो आगे कृषि का काम करेंगे कि नहीं करेंगे इसके बारे में तो नहीं बता पाएंगे वो बच्चे पढ़ रहे हैं तो सरकारी नौकरी या ख़ुद का अपना बिजनेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और कोशिश तो हम यही करेंगे कि भाई पढ़ाई के साथ साथ कृषि का काम भी करते रहें और खेती बाड़ी भी अपना देखते रहें भाई ज़रूरी नहीं कि कि हर आदमी सरकारी नौकरी ही करे कृषि का काम भी होना चाहिए नहीं करेंगे तो गेहूं चावल ये उर सरसों या कुछ भी हुआ तो नहीं कर पाएंगे नहीं ये लोग ऐसे ही सोचेंगे तो कृषि का काम धीरे धीरे ख़त्म होता जाएगा लोग खाने के लिए भी मोहताज हो जाएंगे तो हमारा तो सुझाव यही है कि मतलब पढ़ाई के साथ साथ कृषि का काम भी करते रहें